कि जानकारी प्राप्त करय लए अपने चाहय छियै हँ बाजियौ कि

देखियौ आब तऽ इन्श्योरेंस जे छै कम्पनी साथे साथ कए कऽ दै छै आओर मने अहाँ किस्तोपर लए सकय छियै गाड़ी आओर जे छै से अहाँ नगदियोमे खरीद सकय छियै अहाँके जे सुविधा हुवए ओइ हिसाबसँ जे छै किस्तियोपर मिल जायत अपनेके गाड़ी आओर जे छै से बैंक फाइनांस कए दै छै आओर अपने जे छै से वन फोर्थ जमा करबय जेनाकि एक लाख दस हजार बीस हजार टाका तक पड़य छै तऽ ओइमे तीस हजार जमा कए देबय तऽ आओर अहाँ किस्ती महीना महीना देने जेबय लगभग बाइस चौबीस सओ टाका महीना अहाँके किस्ती एतय ओइमे अहाँ कमाइयो कऽ अपन किसान छियै या मजदूर छियै अहाँ खेती बाड़ी करय छियै तऽ अहाँ ओकरा लए सकय छियै आओर किस्ती दए देबय तऽ अहाँके कमो पैसामे काम चलि जायत गाड़ी तऽ बहुत सुन्दर गाड़ी होइ छै अहाँ अइपर दू आदमी बैठ कऽ आरामसँ सफर करियौ अइमे मजेदार गाड़ी छै आराम मिलत कहयके मतलब छै एवरेज भी अच्छा छै सत्तर आओर अस्सी किलोमीटरके एवरेज एक लीटर तेलमे दै छै मने आरामदे शौकर बढ़ियाँ छै एकर टायर मजबूत होइ छै इन्जन बहुत मजबूत होइ छै मने एकर लाइट उट जे छै से बड़ा सुन्दर होइ छै आओर गाड़ीके बनिष्पर जे छै अइमे जे छै से अपने लेबय बहुत खूबसूरत चीज छियै कहयके मतलब छै या तऽ नगदी लियौ या आहाँ किस्तिमे लियौ मोबिल तऽ कहयके मतलब छै जे कम सँ कम दू हजार किलोमीटर चलयके बाद जे छै से मोबिल चेंज करि लेना चाही ओइसँ की होइ छै गाड़ीमे ताकत आओर जे छै ने आओर मेंटेनेंस बनल रहय छै मतलब पतला मोबिल जादा पतला चलेबय ओइमे धुआँ देत मोबिल आओर इंजनमे ताकत कम मिलतय तऽ स्पीड अहाँके जे छै जे ताकत होना चाही आओर स्पीड ओइमे किछु कमी बुझायत अइ लए कऽ जे छै से दू हजार किलोमीटरके बाद अहाँ मोबाइल चेंज कए लेबय तऽ ओ जादा बेहतर हेतय कहयके मतलब छै आओर पुछू सर्विसिंग जे छै ने सर्विसिंग तऽ सर्विसिंग तऽ जे छै से चारि सओ पाँच सओ किलोमीटर चलयके बाद फर्स्ट सर्विसिंग करा लेना चाही ओकर बाद फेर सेकेण्ड सर्विसिंग होइ छै सर्विसिंग अइसँ की होइ छै तऽ एवरेज बढ़ल जाइ छै आओर जे छै सर्विसिंग मने लगभग कम्पनीके शोरूम तऽ हर जगह लगभग छै बड़ा बाजारमे अहाँ सर्विसिंग ई सुविधा होइ छै अहाँ जतऽसँ लेलियै ओतऽस ने अहाँ कतहु भी करबा सकय छियै सर्विसिंग ई सुविधा कम्पनी तरफसँ आम पब्लिकके लियेजे गाड़ी लै छै ओकरा लिय सुविधा मिलय छै हँ हँ लोकलमे भी अहाँ करा सकय छी ई नहि छै कि अहाँ लेलियै पूर्णियामे गाड़ी आओर तऽ अहाँ सहरसामे सर्विसिंग सेन्टर छै तऽ वहाँ नहि करेबय अहाँके जे कम्पनी तरफसँ कार्ड मिलय छै ने गाड़ी लैके बाद तऽ हुनका जे छै से मने उ देखेबय ने तऽ उ अहाँके दोसरो सर्विसिंग सेन्टर तक जे छै से अहाँके सुविधा मिल जेतय ईन्स्योरेन्स तऽ जे छै से कम्पनी जे छै से हँ इन्श्योरेन्स अहाँके जे छै से प्राइवेट कम्पनी रहय छै ओकरा कम्पनीसँ टैग रहय छै ओइमे अहाँके इन्शोरेन्स जे छै ने करा देल जाइ छै ठीक ठीक छै ठीक